हमारे क्षेत्र में अक्सर देखे जाने वाले पक्षी ढेर सारे हैं जैसे कौवा हो गया मैना हो गया गौरैया हो गया गरुड़ हो गया और नीलकण्ठ हो गया इसके अलावा जो है कबूतर हो गया मुर्गी मुर्गी हो गई यह सारा ढेर सारे पक्षी मेरे इलाके में देखने को मिलते हैं इसमें जो है जैसे कौआ हो गया तो कौवा इस क्षेत्र का जो है हर एक क्षेत्र में मिलते हैं पहले बहुत सारा यहाँ मिलता था कुछ पाँच साल दस साल पहले बहुत सारा देखने को मिलते थे अब लेकिन उतना नहीं मिल पाता है क्योंकि उन लोगों को उन सब पक्षी को सही से चारा नहीं मिल पाता था पहले होता क्या था कि जानवर सब अक्सर मरता था तो कहीं इर्दगिर्द जो है उसको फेंक दिया जाता था तो वह कौवा और गौरैया गिद्ध वग़ैरह जो है उसको आकर के खाता था पीता था खाता था इधर उधर करता था तो उससे जो है गन्दगी मतलब वग़ैरह फैलाता था तो वह कौवा का जो है इस इलाके में ढेर सारा नहीं रहने के कारण यह भी हो जाएगा कि आजकल जो है हाँ इधर उधर जो है डस्ट नहीं फैलाता है जैसे कोई जो है गाय वग़ैरह मरती है तो उसको दफ़ना दिया जाता है हाँ तो इसमें हो यह हो गया इसके बाद हो गया पक्षी बगुला हो गया बगुला जो है हमारे खेत में हाँ अगर कोई बरसा कहीं बरसा हो जाए तो उसमें ढेर सारा बगुला आजकल देखने को ढेर सारा मिलता है तो वह जो है छोटे छोटे कीड़े मकोड़े खाते हैं तो उसमें खेत में जो है ढेर सारा कीड़ा को को खा करके जो है वह अपना पेट भरते हैं इसके अलावा जो है खेत में जो भी अनाज कीड़ा को उनको लोग को काटता है तो उसको भी मदद मिल जाती है आगे बढ़ाने के लिए पौधा को सुरक्षित रखने के लिए इसके अलावा हो गया कौवा मैना हो गया मैना जो है हमारे घर में या आसपास में रहते हैं कहीं घोंसला अगर पेड़ रहे तो वह उसपर घोंसला बनाते हैं वह जो है वहीं वह मतलब बसेरा करते हैं इसके अलावा हो गया कबूतर कबूतर जो है हमलोग अपना जो है पालते हैं जैसे हो गया उसको उसका घर बनाते हैं जिसको हमलोग इस क्षेत्र में खोप बोला जाता है तो उसमें रखते हैं तो उसको चारा देते हैं चारा में हो गया गेहूँ का वह दर्रा हो गया उसको मिल में जा करके उसको दर्रा बना करके उसको देते हैं इसके बाद हो गया उसको चावल देते हैं छोटा छोटा जो बचा हुआ खाने से बच जाता है छोटा छोटा चावल जो है टूटा हुआ वह उसको खाने के लिए दिया जाता है इसके अलावा हो गया इधर में मुर्गी हो गई तो मुर्गी का एक फार्म बना दिया जाता है तो फार्म में उसको जो है कुन्नी उसका चारा आता है तो उसको दिया जाता है और जो है वह पक्षी उनको दूसरी जगह बेच दिया जाता है जब वह बड़े हो जाते हैं तो समय समय पर वह सब पक्षी को जो है खाने के लिए अगर कुन्नी वग़ैरह और पानी वग़ैरह टाइम टाइम पर दिया जाता है तो हमलोग जो है यहाँ वह सब देखने को मिलता है इसके अलावा हो गया गौरैया गौरैया आजकल बहुत इधर कम देखने को मिलती है पहले बहुत सारी मिलती थी और जो है गौरैया जो है हमारे घर में जहाँ रहते हैं वहाँ फू फूसी का घर वह होता है फूस का घर में जो है ऊपर में अपना जो है घोंसला बना लिया उसी में जो है ढेर सारा वह गौरैया रहती है गौरैया को एक नुकसान नहीं करती है तो इसमें जो है वह छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा वह भी खाती है इसके बाद जो है तोता हो गया तोता को हमलोग जो है पिन्जरा में पालते हैं उसको पिन्जरा में पालते हैं उसको बोलवाते हैं कि इस तरह से बोलो इस तरह से यह करना है तो वह जो है करता है उसको भी खाना चारे में जो है दिया जाता है और जो भी अनाज होता है उसको अनाज को जो है फुलाकर के दिया जाता है इसके अलावा हो गया फिर गरुड़ हो गया गरुड़ और खेत वग़ैरह में मिलते हैं तो इधर इस क्षेत्र में बहुत सारा गरुड़ मिलते हैं पहले के मुकाबले अभी कम मिल रहे हैं लेकिन गरुड़ हैं पहले गिद्ध भी मिलता था अब तो गिद्ध जो है बहुत दिन से दिखाई नहीं दे रहा है बहुत दिन से दिख मतलब वह नहीं दिखाई देता है तो यह सब है और नुक़सान करने की इसमें कोई वज़ह नहीं है पक्षी कोई नुक़सानदेह नहीं देता है पक्षी जो है हमारे घर के आसपास जो है रहते हैं शोभा बढ़ाते हैं इसमें जो है सबसे अच्छा पक्षी हमको गौरैया ही लगता है जो कि घर में रहता है अच्छा सा वह छोटा सा रहता है देखने में बहुत अच्छा लगता है